नमस्ते हम हमको आपके पास यहाँ हमको कपड़े खरीदने हैं आपके पास आपकी दुकान कहाँ पर है अच्छा बहुत बड़ी है तो आप मतलब आपके दुकान मे किस किस लेडीज हमको लेडीज कपड़े लेने है

अच्छा तो हमको लेडीज कपड़े लेने हैं लहंगा है साड़ी है और सूट है अच्छा कुछ डिस्काउंट भी हो जाएगा अच्छा हमको बच्चों के भी कपड़े लेने हैं और कौन कौन से कपड़े हैं लहंगा सूट अच्छा अच्छा ब्लाउज और लहंगा और सा साड़ी है और ब बच्चों के छोटे छोटे वही कपड़े झबले और वह मतलब छोटे छोटे कपड़े लेने हैं अच्छा और वह सूट मिल जाएंगे अच्छा तो तो आप कहाँ पर हमको मिलेंगी हम आएंगे अच्छा कल्लू दुकान के सामने तो आप वहाँ आपके पास जो वहाँ पर गार्ड रहते हैं तो वह वहाँ हमको आने नहीं देते हैं तो आप कृपया कर के मतलब उधर से आप आ जाइएगा तो हम आपके बग़ल में आ जाएंगे देखिए आपको या को किसी को भेज देना हमको कपड़े लेने अच्छा तो लेकिन थोड़ा बहुत उसमें आप डिस्काउंट कुछ कर लेंगी ठीक है तो हम अभी आ रहे हैं आप मतलब थोड़ा जो आपको ग्राहक आपके वहाँ हो तो जल्दी जल्दी आप सबको समेट लीजिएगा उसके बाद हम अभी आ रहे हैं यहाँ से हम निकल रहे हैं और अच्छा दो चार पाँच अभी अभी बस अच्छा दो चार पाँच मिनट में बस हम पहूँच रहे हैं आप हमारा वेट कीजिए नमस्ते